अभी गर्मी का समय है हमारे पक्षी के लिए जो भी खाना बचा हुआ है उसको फेंकें ना और

कम होते जा रहा है यह हमा हम लोग का कर्तव्य है कि पशु पक्षियों को भी देखें जैसे हम अपने घर परिवार के सदस्य की भी देख रेख करते हैं उसी तरीक़े से कभी कभी पक्षियों के लिए थोड़ा सा खाना थोड़ा सा पानी देकर वह भी ज़रूरी है और पक्षी का तो कोई बोल बाला है नहीं इसलिए उसको भी करना चाहिए हम आपको तो भूख लगती है तो माँगकर खाना खा लेते मोर वे पक्षी किस जगह जाएगा किस घर में जाएगा और छोटी सी कटोरी में खाना और पानी रखा हुआ रहेगा तो वह भी देखेगा तो खा लेगा और बहुत ख़ुश हो जाएगा ऐसे पक्षी की देख रेख मनुष्य का ही कर्तव्य है और हमारे भारत से कुछ पक्षियाँ बहुत

सफाई करते हैं और उसको डेली खोल खोलकर उसको साफ सफ़ाई करते हैं ताकि वह मेरा पक्षी बीमार ना पड़े वह स्वस्थ रहे और उसे डेली खाना देते हैं जैसे चावल हो गया तोरी हो गया अन्य कई कई तरह तरह की चीज़ जो है उसको दे देते हैं फिर वह घूमकर भी अपना खा लेता है खाकर फिर वह दरवा में चला आता है तो उसको हम शौक़ से लोग पालते हैं इसी तरीका जो आकास में उड़ता हुआ पक्षी है उसे भी हम लोग को कर्तव्य है कि ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसकी सेवा करने से हम लोग का भी भविष्य बहुत अच्छा रहेगा और और क्या कारण है जो हमारे तेसे गिद्ध साफ ही ख़त्म हो गए एक समय पूर्वजों की कहानी बताते के हमारे गाँव में बहुत गिद्ध रहते थे अब तो अभी हम लोग एक भी गिद्ध अभी तक देखे तक भी नहीं कि गिद्ध कैसा होता है इसीलिए हम लोग को पशु पशुओं की पक्षियों की सेवा करना चाहिए और और विज्ञान का इस सब से से अधिक शामील होना चाहिए और बैगाने की वीडियो सर्च करते होंगे कि क्या कारण है जो हमारे समा भारत के पक्षी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जनसंख्या बहुत कम होते जा रही है इसलिए पक्षी को समय समय पर पानी भोजन और देना चाहिए और छाँव में बैठा हुआ तो उसे सुरक्षित बैठने दें उसे नहीं मारना चाहिए नहीं मिलेगा ना चाहिए क्योंकि उसमें भी जान बसती है जिस तरीक़े की हमको जान बचती है शरीर में उसी तरह उसके भी सरीर में जान बसती है उसके भी बच्चे होते हैं इसलिए वे अपने बच्चे के लिए भी चोंच में करके दाना ले जाते हैं और अपने बच्चे बच्चियों को खिलाते हैं और भी और वह अपना भरण पोषण करते हैं इससे हमारा स्वच्छ बातावरनणरहेगा बीमारी नहीं होगी इसकी बोल से बोल चाल से उसका मेरा वातावरण शुध रहेगा और हमारे यहाँ की बीमारी कम रहेगी स्वस्थ रहेगा उस एक लक्ष्मी के रूप में पो पशु हो गया पक्षी हो गया पाया जाता है जानवर हो गया कुत्ता हो गया हर चीज़ों के खान पान पर मनुष्य को थोड़ा सा दे देना चाहिए कर्तव्य है